राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और कला के बारे में बात की जाए तो उसको सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए अभी काफ़ी अच्छी अच्छी काफ़ी अच्छे अच्छे अवसर हैं जैसे की हम स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहें हैं उनको जाकर जानकारी दे सकते हैं हमारे कला के बारे में बता सकते हैं तो जो बच्चे सी जितना जल्दी उनको सीखेंगे तो वो काफ़ी उनके लिए अच्छा है और वो उसको आगे लेकर जा सकते हैं क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमें खूब अच्छा अच्छी जगह मिल जाती है कुछ सीखाने के लिए कुछ बताने के लिए और बच्चे उत्सुकता से उन चीज़ों को सुनते हैं देखते हैं बोलते हैं और आगे जाकर वो वही उनको आगे जाकर ले जा सकता है